महिने अॻु वॉशिंग मशीन वरिती से हुन जा बटन लूस थी विया आहिनि असां सर्विस नथी मिले ऐं कोई कोई बि असां वॉशिंग मशीन जी कोई असांखे सुठी न निकिती आहे